कुंदा शांताराम चोडणकर दिप्तेश शांताराम चोडणकर शिबानी शांताराम चोडणकर सितीका शैलेश नायक शौर्या शैलेश नायक साधवी शैलेश नायक शितल शंकर हळदणकर शंकर रोहीदास हळदणकर यामिनी नायक दिक्षा दिपक गांवकर गौतम दिश गौतम दिपक गांवकर स्नेहल दिपक गांवकर सुधा मोहन पेडणेकर आनंदी मोहन पेडणेकर नारायण मोहन पेडणेकर अमीर मोहन पेडणेकर गती अमीर पेडणेकर दक्ष पेडणेकर दक्ष पेडणेकर समिता समीर पेडणेकर समीर मोहन पेडणेकर शाय शायनी समीर पेडणेकर ध्रूव शायनी ध्रूव समीर पेडणेकर माणिक नायक स्वाती साद्ये रामेश्वरी हळदणकर रेखा गोयेलकर योगिराज गांवकर मेघराज गांवकर युवराज गांवकर योगिता नायक आशा आशा वळवयकर निलिमा वळवयकर नेहाल वळवयकर सदाशीव गोयेलकर मिलन च्यारी श्याम च्यारी लक्ष्मी नायक लक्ष्मी नायक माणिक माणिक चोडणकर माणिक चोडणकर वैशाली शेट माधुरी शेट प पंदू शेट टिंकू शेट गुडिया शेट दिपिका हळदणकर दिपाली हळदणकर श्रीनिधी हळदणकर काशी भोंसले अविनाश भोंसले अनिल बैश भोंसले राजू भोंसले राजू नायक पुष्पा नायक चैताली नायक चैताली नायक मनदीप म्हाले मनदीप म्हाले मंगलेश म्हाले कुंदा म्हाले श्यामल नायक सदाशीव नायक राजीव शेट हिंदुमती कदम पुजा कदम अक्षता कदम सुशीला कदम अभिशेक कदम अभिशेक कदम वैशाली वैशाली नायक रोहिदास भोंसले श्यामल भोंसले शेर्मिला मोरारे अजय मोरारे दामिनी हळदणकर सरिता कुलरीकर दिशा कुलरेकर आदीती कुलरेकर नेहा भोंसले निकिता भोंसले विंदा शेट मन मंजीत शेट सविता देसाय गजानन देसाय अश्विनी पार्सेकर बसामती बाळुरगी ओमकार बाळुरगी स्मिता नांगरे गायत्री नांगे नांग्रे